ना ना हमनो थांनायावथ' जोङो नाखौथ' हमनो मोजां मोनो ना गुरहैयो बिदिनो ना गुरनायाव जोङो गोग्रोमोबो एखम्बा साम'बो खनो बिदिनो खांख्राय खन'यो आरो दांग्रोमो जों हाग्रा हाग्रा जेखायजों गुरनायाव जोङो गाग्रोमोबो गाग्रोमो बिदिनो आरो दै गिदिर थानायावबो जोङो बिदिनो नाखौ जोङो नै गिदिर गिदिर नाबा सारनोबाथ' जोङो ना दैखौ थेग्रोनानै लाग्रोयो आरो माबानानै खदालजों लानोसै बिदिनो सारनोसै गाम्लाफोरजों बिदिनो दे फुङावहायनो ओंखारलांसै जोङो फख्रि बिदिनो माबानानै दोनो नालाय फख्रि खालामनानै दोनो नालाय जों बेखौ ज' लोगो जानानै जोङो सारहैयो आरो सारनायाबो जों बिदिनो गाम्लाजों सारो माखासे बिदिनो दिरुं माबानानै बाल्टिं खानानैबो जोङो दिरुं लाबोलायनानै सारो सारनोसै बे ना सारनायाव बिदिनो खदाल बायदिसिना लांफायो जेखाय खबाय बेखौ नांजोबगौ आरो ना सारनायाव गासैखौबो लांफाजोबनाय जायो आरो गोदो उन्दैयावबो जोङो गुरोमोन ना गुरोमोन ना हयो नाथुर जुनाय हयोमोन जोङो बै मा होनो मैसु माबा बायदियाव जिं जिंबो गुरो खांख्राय गुदुं नुबा खांख्राय गुदुंबो खन'यो खुसिया माबा बिदिनो जावो खुसिया गुदुं थायोबा खुसियाखौ जावो बिदिनो मोजां मोनो आरो नाखौ हमनो दै दाथ' नै अखा हानाय बोथोरावबो बिदिनो दा नै ना मोनो उन्दै गिदिर जाबा सारहैयो मालाय सारग्रा सारनोसै जेफोरजों सारो जों मुसारि खोंना माबायो आरो लोगोजों लोगो मुसारि संथेयो दै गिदिरावहाय ओमफ्राय ना मोननोसै बिदिनो ना मोजां मोजां मोनो बालाबाथिया बेफोरबायदि आरो फिथिख्रि बिदि गिदिर आरो मावाफोरबो मोनो बिदिनो नाखौनो मोनो आरो बिदिनो ना फिथिख्रिफोर बेंसि बेंला गासैखौबो मोनजोबनाय जायो आरो बे माबानियाव सानायावहाय दै गुरनायावबो बिदिनो दै जिं जिं गुरनोसै जोङो दै सेर सेराव गुरो हाग्रा माबायावहाय गांग्रोमो आखायजोंबो दांग्रोमनान मोननाय जायो आरो बिदिनो बालाबाथिया आरो बे बाला सेर सेर माबाबाथाय गोदो उन्दैयावहाय जोङो सान्द्रिजों सालिबावोमोन आरो सान्द्रि सालिनोसै बिदिनो बालाबाथियाबो मोनबाथाय मोजां मोनलायथारनोसै जोङो बे सिगांआवहाय गुरो बिदिनो थांनोसै ज' ज' लोगो उन्दै उन्दैयावबो बिदिनो आइमोनजों रायजालायनोसै ना मोनबोनोसै आरो फुंआव सिखारनानै जोङो थाङो फुंआवनो नाथुर जुनाय हहैयो बे मैसुंआव माबा मैब्रु बायदि मोनसे दै दङ बिदियावहाय हनोसै नाथुर जुनाय गोरलै गोरलै मोनबोनोसै जिं जिं गुरनोसै दुब्लिबारियाव गुरहैयोबाबो दैज्लां बोथोराव दुब्लिबारियाव नास्राय ना बालाबाथिया गोरलै गोरलै मोनो आरो सान्दुं गोसाफोराव ओंखाम जाखांनानै थांनानै गुरहैयो दुब्लिबारियावहाय बेहाय माइ गायखोन्दा सेर सेर माबानायावहाय दुब्लि जिं जिंआवहाय मोनो आरो बालाबाथिया आरि बायदिसिना ना मोनो